म्हजो आवडीचो खेळ म्हजो आवडीचो खेळ हो लोकोर्यो लोकोर्यो हो खूब पयलींचो खेळ आतां सहसा कोण खेळ्ळो दिसना आनी भुरगीं चडशीं तो खेळ खेळोकूं वचय बीन ना किद्याक फक्त मोबायल घेवन पडलेली आसता म्हाका तो खेळ आवडटा पळोवपाकूय आनी खेळपाकूय पूण तातून एक जाता की मार बरो पडटा सो बॉल आसता तो जेन्ना लकोर्यांचेर मारता लकोर्यो म्हटल्यार तितून एक टायल्साचे कुडके दवरताले आमी आनी ताजेर सात अशी एक आमी ल्हानपणा म्हणटाली बिल्डींग करता तशी आमी ते सात एकाच्या वयर एक दवरून एक हें तयार करता आनी तो तितून कितलींय भुरगीं घेतल्यार जाताली आनी भुरगीं म्हणतगच कशीं जातालीं सगलीं फ्रेंडां एकठांय जातालीं आनी आमी खेळटालीं आनी तितून आपुलकी म्हणजे अशें म्हजो बेश्ट फ्रेंड ताका कशें मारूं हांव ताका हळू मारतालें आनी जो राग येता ताका मोठ्यान मारतालीं धरून आनी अशें करून आमी तीं खेळटालीं तितून एक मायंड शार्प उरता हा परतो बॉल येतलो म्हजेर मारपाक म्हणून आपूण तयारेन रावपा जाय आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार एम फोडपाक जाय आशिल्ली म्हणजे ती हें हें करून दवरता लायनीन दवरता तें फोडपा जाय आशिल्ली वडोवपा जाय आशिल्ली स्प्रेड जाताली बॉल मारतकच सो तितून एक ती हें मारतात पळय तें एक ती एक संवय कशी उरता म्हणजे एम तुजो कसो आसा तो कळटा म्हणजे तुका तो प्रॅक्टीस जाता तितून आमे वडोवपा जाय नाल्ल फातर पडलो ताचेर तें शिकोंक गावतालें आनी तितून किदें जातालें सगलीं खेळटालीं मज्जा येताली आनी तें म्हाका ल्हानपणा पसून खूब आवडटा किद्याक ल्हान आसतनाच तें खेळटालीं मागीर व्हड व्हड व्हड जालीं पूण तरी सुद्दां व्हड जालीं सुद्दां खेळटालीं मागीर खंय मागीर कोण ना मागीर आपलीं कॉलेज हें तें तितून बिजी पूण तो एक असो खेळ आसा तितून खूब मजा येता सगलीं जाणा रावता ग्रूप करून तितून दोन टिमी आसता एक फोडपाक आनी एक तांकां आवट करपा जाचे कडेन बॉल मे मे आसता ताणे तो मारप ताका आवट करूंक आनी सेकँड टीम आसता ताणें तो लायनीन रावप जर तो आनी किदें जाता जो ती खोंट मारून जेन्ना बॉल पयस उडयता तो परत येवच्या पयलीं तूं थंय रेडी जावपा जाय लावन जाल्यार तूं उरलें मागीर तो आमकां परत चांस पडटा खेळपाक मारपाक अशे करून आमी लगोर्यो हो खेळ खेळटाली